हलो सर आप भगवती एजेंसी से बोल रहे हो मैंने कार बुक की थी ओडी कंपनी की लेकिन क्या नाम है वो आई नहीं है और मेरे को वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मैं इधर हीरादास लोकेसन पे था तो मैंने उनको अपनी लोकेसन भी सेंड की थी बट वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो मैं अपनी ट्रिप को रद्द करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है काफ़ी देर उनका इंतजार किया है लेकिन वो अभी तक उस जगह पे मेरी लोकेसन पे आ नहीं पा रहे हैं तो इसीलिए आप मेरी इस ट्रिप को रद्द करें और मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है मेरे से तो क्या नाम है आप इस ट्रिप को रद्द करके अपनी कृपा करें